بینکوں کے علاوہ لوگ دوسری جگہ بھی قرض لینے جاتے ہیں جیسے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ محلے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرض دے دیتے ہیں تو وہ قرض کس طریقے سے دیتے ہیں وہ جو قرض لینے آتا ہے مثال کے طور پر اگر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اب میں توان کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھ سے کہتے ہیں آپ مجھے کچھ چیز اپنی گروی رکھوائیے جیسے کہ اپنا سونے کا سیٹ یا کوئی سونے کی چیز سونے کی انگوٹھی یا کوئی بھی اپنی ایک قیمتی چیز ادھار رکھوائیے رکھوائیے ہمارے پاس اور اس کے بدلے ہم آپ کو پیسے دے دیں گے اور قرض دے دیں گے جتنے بھی جیسے مجھے ضرورت ہوگی مان لیجیے اگر مجھے پچاس ہزار روپئے کی ضرورت ہے تو وہ لوگ مجھ سے کہیں گے کہ آپ اپنی کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس رکھوائیے اور جب آپ ہمیں پیسے ادا کر دیں گی تو اب وہ چیز ہم سے واپسی لیجیے گا تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے محلے میں یا آس پاس کے لوگوں میں اس طریقے سے قرض دیا جاتا ہے اور میرے نزدیک یہ صحیح بھی ہے کہ وقت پورا ہونے کے بعد وہ وقت کام اس وقت ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے اور ہماری چیز بھی محفوظ رہتی ہے